में ते कोई बी यूटयूब जां चैनल जां कुतै बी किसे बी ऐप उप्पर में ते कोई चैनल जेह्ड़ा हैनी ऐ फालो कीते दा योग सिक्खने ताईं में इ'यां गै साढ़े कालेज इक वर्कशॉप होई ही आर्ट ऑफ लिविंग दी ते ओह् उद्धर गै में सिक्खेआ हा योग ते ओह्दे बिच्च उ'नें मैडिटेशन दा थोह्ड़ा सनाया हा योग दा बी इक दो ऐ हे इ'यां आसन बगैरा पोज जेह्ड़े हे ओह् सखाए तो इ'यां हून गल्ल करचै कि लोगों गी केह्ड़ी केह्ड़ी परेशानी आंदी योग सिक्खने ताईं ते परेशानी दी गल्ल अस इ'यां करचै कि हून केइयें गी केईं लोक जेहड़े स्ट्रैस च रौंह्दे मतलब ओह् इ'यां परेशान होई जंदे कि असें कि'यां कि'यां असें मतलब योग करना कि'यां जां सानूं आना निं ऐ करना जां मतलब कि किसे कुसै दी फलैकसिबिलटी नेईं होंदी कुहै दी पोज करने ताईं अनकंफ्रटेबल होंदा ओह्दे कोला मतलब ओह् करी निं पांदा ओह् चीज ते एह् ऐ कि कोई मतलब कोई अगर योग करा दा बी ऐ अगर ओह् मेन चीज ऐ कंसिसटैंसी अगर ओह् रोज दी आदत नेईं ऐ करने दी उन्नै इक दिन करना इक दिन नेईं करना ते ओह्दे साईड इफैक्ट बी साढ़े उप्पर होई जंदे साढ़ी बाड्डी उप्पर शरीरै उप्पर बी साईड इफैक्ट केह् होई जंदे कि हून अगर तुस इक दिन करगे दूए दिन नेईं करगे दो दिन करगे त्रिये दिन नेईं करगे ओह्दा फायदा नकसान ओह्दा एह् होना कि एह् होना कि शरीरा गी दर्दां होना स्टार्ट होई जानियां तोआढ़े गी मतलब तुसें अपनी शरीर जेहड़ा उसी तुस आदत निं पा दे अगर तुसें इक दिन कीता उस्सै टाइम दूए दिन करो जिन्ना टाईम कल दित्ता हा उन्ना टाईम दूए दिन देओ लगातार उसी तुस करदे रौह्गे ते ओह्दे बाद च मतलब उसी आदत होई जानी इस चीज दी ते उन्नै ओह् करना मतलब कंफटेबल होई जाना उन्नै ओह्दे च करने गी ते इ'यां गै कि मतलब कुसै गी इंजरी होई जंदी एह करदे टाईम कोई ठीक तरीके नेईं करा दा होग ठीक ऐ कोई ओह्दी फलैकसिबलटी दी कमी होंदी जां मतलब ओह् मेन चीजां एह्दे च इ'यै आंदियां अगर तुस कंसिसड कंसिसटैंसी रक्खो रोज करो जिन्ना तुस करदे उन्ना रोज करो अपनी बाड्डी गी हैबिचुआल बनाओ ते एह्दा बड़ा जादा फायदा ऐ योग कन्नै ते बड़ियां सारियां बमारियां बी ठीक होइयां न